हैलो ज़ूमकन हा दादा जय झूलेलाल मां दिनेश जादवानी थो ॻाल्हायां तव्हांजे ऐप में मां हिकु पंहिंजे फैमिली सां गॾु मां ऐं फैमिली ऐं फ्रेंड सां वञण थो चाहियां हिकु रोड ट्रिप ते त मूंखे वञिणो आहे महाबलेश्वर त मां हिते तव्हांजे ऐप में ॾिसां पियो त मूंखे ख़ाली पुछिणो हुओ मुंहिंजे ऐप में न स सॻिड़ो ते त गाल्हियूं सम्झ में न पई अचनि जीअं त भई केतिरो किलोमीटर जो छा भाव भाव आहे तव्हांजो रेट छा आहे ऐं मूंखे एक्चुअली ट्रेविल करिणो आहे ॾह ॾींहं जे लाइ ऐं मुखे वञिणो जीअं मां तो तव्हांखे चयो भई माबलेश्वर में पंचगनी में वञणो आहे त मुखे थोड़ो ॿुधायो की भई केतिरो छा लॻंदो रेट त मां उन हिसाब सां पंहिंजो प्लान कयां ऐं मूंखे जेका बि डाउट्स आहिनि उहे तव्हां हाणे क्लियर करे था सघो त सुठो त मां हाणे ई तव्हांजे हितां रेंटल कैब जो भई सेल्फ ड्रिवेन मां बुक करे छॾियां थैंक्यू